हेलौ सार नोंथांमोननि मुवा होफैनाया आंनिसिम गाज्रि सौफैदों बै गाज्रि बेसादखौ आं बाहायनो हानाय नङा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा फिन रांखौ फिरायफिनबा मोजां जागौमोन